हॅलो आ हे गोवन वेजिटेबल स्टोर्स तुमचे कडेन गोवन भाजी आसा गोंयची गांवठी भाजी आसा हा ओके आ हा हा हा हा ओके आनी ती शिरमूड डोये भाजी म्हण आसा हा हा आनीक हे बी गांवठी अळमी बी मेळटा तुमचें कडेन आता स्टोर्स केल्ल्यो बी आसतात कितली आसतली हा बरी म्हारग जाली न्ही आनीक हाजी बी चुन्नां भाजी आसता ते बी चुन्नां पानां ती बी आसता आसा आसा आनीक आम आमचें किद जालां आमचें शाळेक न्ही एक प्रोग्राम आसात भुरग्यांक आमकां ती गांवठी भाजी दाखोवपाक जाय आनी मागीर आमकां ती करपाकय जाय म्हणटगीर म्हाका गो गोंयचीच गांवठी भाजी जाय म्हणटगीर म्हाका कितल्याय प्रमाणान मेळ्यार जाता पूण चड नाका म्हाका एक एक भाजयेची दोन दोन चुडीं मेळ्यार पूरो हय पूण म्हाका रेट जाय म्हणटगीर म्हाका त्या प्रमाणे स्कुलाक बिल दवर दिवपाक जाय न्ही हय आनी जर तुमी म्हाका तांची जर हय सगळीं मेळून हय गोंयच्योच पूण हा गोंयान ज्यो जातात न्ही पळय त्योच ज्यो सिजनल आसात त्योच जाय आ म्हणटा आता तुमचे कडेन जर तातूंतली म्हाका तुमी थोडें हॅल्थ बॅनिफिट्स बी सांगपाक शकता जाल्यार आनीक बरें जालें म्हळ्यार सपोज मस्का शागां कशें कितें आसता म्हळ्यार आमी तें आमगे भुरग्यांक सांगपाक शकतली न्ही अशें म्हण आ म्हणटगीर हांव तुमकां लिस्ट दिवू तुमी तें बरोवन घेतात हय म्हाका न्ही एक हय आतां सांगल्यार जाता मागीर त्या प्रमाणें म्हाका म्हाजी कलिक्सांक सांगपाक मेळटलें न्ही तशें म्हण आता सांगात आनी मागीर थोडें आमकां डिस्कावंट दियात तुमी हय हय बरें बरें हांव थोडीं तुमकां नांवां सांगतात आनी तुमी जी तुमी बीं आमकां थोडीं जी म्हळ्यार आमकां खबर ना ती तुमी आमकां सांगात कळ्ळें म्हाका तर एक जाय मस्का शांगां पानां आ पानांची भाजी जाय मागीर ती भाजी चवळेची येत पळय न्ही चवळें पानां ती जाय मागीर शिरमुंडोळेची जायमागीर तायकिळो तेरो मागीर आळू आनीक आनी खंयची मेळटली कुड्डूके भाजी एक हय आनी खंयची आसतली धवी भाजी हय धवी भाजी एक बरयात आनी हा तांबडी गांवठी भेडें सुद्दां मेळ्यार जातात हा जे गोंयचें भेडें आसतात हय तें बरयात हा आनीक आनी खंयची आसतात पळयात म्हाका खंयची मेळटली ती सिजनल सुद्दां जातात हा आनी म्हाका बिल करून मागीर धाडात हय हय हय हाजेरूच मागीर कॉनटेक्ट करात हा बरें बरें हा थॅक्यू हा बरें